मैंने पिछले दस दिनों में एक कूड़ादान खरीदा जो कि बहुत छोटा है तो उसमें कम कचरा बनता है जिससे कि मुझे इसे दिन भर में दस से पंद्रह बार साफ करना पड़ता है और मेरा आधा समय इसको साफ करने में ही चला जाता है यह कूड़ेदान इतना छोटा है कि मुझे इसमें कचरा डालने के लिए झुकना पड़ता है जिससे मेरी कमर में भी दर्द होने लगता है और इसका छोटे होने के कारण अगर इसमें कचरा डालते हैं तो कचरा इधर उधर फैल जाता है मुझे उसे दुबारा साफ करना पड़ता है और मेरा काम बढ़ जाता है